جی آپ کا سوال میرے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ مجھے لکھنا بہت ہی زیادہ پسند ہے آپ نے پوچھا ہے کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن کے بارے میں آپ اور لکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں سماج میں پھیلی ہوئی ایک بہت بڑی بیماری کے بارے میں اور لکھنا چاہتا ہوں وہ ہماری سماج کے بہت سارے گھروں کو اجاڑ دیا ہے جہیز ایک سماج ایک سماج کی برائی ہے اور یہ ایک ایسی برائی ہے جو دن بدن پھیلتی جا رہی ہے میں اس موضوع پر بہت زیادہ لکھنا چاہتا ہوں اور میں سماج کو بتانا چاہتا ہوں کہ جہیز کتنی بڑی بات ہے اس کو روکنا ضروری ہے اور جہیز جیسے ناسور کو ہمارے علاقے میں بہت عورتیں کو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو جہیز نہیں دیا جاتا ہے اسے پھانسی پر چڑھایا جاتا ہے یا تو زندہ در گور کر دیا جاتا ہے میرے سماج میں یہ رائج ہے کہ اگر جہیز لے کے عورت سسرال نہ آئے تو اس کو بہت ستایا جاتا ہے اس پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں ان سب چیزوں کو روکنا ضروری ہے